جی ہاں تو اس کے لیے آکے دکھانا پڑے گا اسی لیے کہ ہاں تو اس کے لیے آکے چیک کروانا ہوگا آ چشمہ کا نمبر دکھنا پڑے گا اس کے لیے کلینک آنا پڑے گا تو ٹھیک ہے آئیے آپ کو چیک اپ کرکے دوائی دیتے ہیں اور پھر تو آنا پڑے گا اسی لیے تب نا چیک کرکے دوائی دیں گے ہاں چیک ہو جائے گا اور چشمہ بھی چیک کرکے اور نمبر سے ملے گا ہاں ہاں ہاں آ جانا کل دس بجے کھلی رہے گی دکان کل ہاں کوشش کریں گے چیک اپ کر دیں گے آ چشمہ بھی دیکھ کے دے دیں گے اوکے